मैंने हाल ही में पूमा कम्पनी का जैकेट खरीदा जाकेट की बनावट बहुत अच्छी है जाकेट कम वजन का है और ठंडी से बचने के लिए बहुत फायदेमंद है चैन व्यवस्थित है और इसकी जो बनावट है बहुत ही प्यारी है जाकेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जाकेट में लेदर लगा हुआ है और जाकेट को पहनने के बाद ऐसा वजन लगता ही नहीं है